جی ہیلو آپ لذیذ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں مجھے جو ہے پہلے سے ہی ایک جو ہے مجھے ریسٹورینٹ میں ایک جگہ اپنے لیے بک کرانی ہے تو کم سے کم دو چار لوگ ہوں گے چار لوگ چار یا پانچ لوگ ہوں گے تو مجھے پہلے سے بک کرانا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی آفر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اور مجھے کم سے کم بہت اچھا ہی کھانا بک کرنا ہے اور مجھے اس سب بتائیے کہ اس پر آفر اچھے کون کون سے آفر چل رہے ہیں اور کون کون سے کون کون سی فزی کون کون سی فیسیلٹیز مجھے مل سکتی ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ میں چار یا پانچ ہزار کا آڈر بک کرتی ہوں کھانے پہ تو مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور کون کون سے آفر ملیں گے کیونکہ میری یونیورسری ہے اس لیے میں لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں تو مجھے اچھے سے اچھا کھانا بھی چاہیے اور تھوڑا سا اگر کوئی آفر چل رہا ہو تو مجھے بتا دیجیے اور میں پہلے سے ہی بک کروں گی سیٹ جو بھی ہے اس کے لیے میں آپ کو ہاف پیمنٹ پہلے ہی کر دوں گی تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پہلے سے بکنگ کرکے کہیں اور چلی جاؤں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پہلے سے ہی پیمنٹ جو ہے ہاف پیمنٹ میں آپ کو دے دوں گی اور جو بھی آفر ہوں ڈسکاؤنٹ ہوں وہ مجھے آپ دے دیجیے آفر کے بارے میں مجھے بتائیے اور مجھے کم سے کم چار پانچ ہزار پہ کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ بھی مجھے بتائیے